दोसर राज्यमे जएबै ई राज्यमे तऽ नहिए होइ छै दोसर राज्य जएबै तब रोगीके ई राज्यसे दोसर राज्यमे देखाबै ले ई राज्यमे नहि ठीक होलै तऽ ओ दोसर राज्य जएबै सस्तामे होतै पटना दिल्ली बोकारो सस्तामे इलाज होइके चाही कम रुपामे सरकारी हॉसपिटलमे अल्ट्रासाउण्ड करै ले एक्सरे करबेबै इलाज होतै इलाज करेबै कि सस्तामे रोगी ठीक होइ जाइके चाही मँगनिआँ होइ जएतै सस्ता होतै कम रुपैआ लागतै इलाज होइके चाही लैके जएबै कि करबै तब जाइएके चाही जब रोगी छै हमरा जिम्मामे बेरामी तऽ जाइके ने चाही बोकारो चलि जएबै नेपाल जएबै दिल्ली जएबै कहैँ जाके तऽ ठीक करबैके ने छै सस्तामे कहिजोँ सुविधा पएबै ई देहातमे ई शहरमे नहि होतै एहिजाँ जादा रुपा लै छै जादे डाकटर माँगै छै रुपा ओतना रुपा हमरा नहि पुरतै तऽ कि कै सकै छी बच रोगीके बचबैके ने छै रोगी जे जिआबैके ने छै रोगीके मारैके तऽ नहि छै रोगी कइसहिओ जिएबै चलऽ भाइ कहीँ लैके जएबै गाड़ी करऽ गड़ीवला रुपा लेतै तऽ कि करबै सरकारिए गाड़ी करबै लैके जएबै गरीब छिए तऽ गरीब लोक कहाँसे कतेक करबै जाइके चाही चलऽ देखबै ले दिल्ली जा बनारस जा बोकारो जा मुङ्गेर जा जहाँ होतै सरकारी मिलै सरकारीमे देखेबै नहि प्राइवेट होतै सस्तासे रुपैआ देखेबे ने करबै कइसहिओ भगवान करै जिए दिए सरकार तनि धिआन देथिन गरीबपर इलाज होइके चाही ठीक होइ जाइ इलाज करेबै देखेबै सस्तासे रुपा गरीब लोक कहाँसे ओतेक रुपा आनतै ठीक होइ जाइके चाही इलाज होबै कि करबै बहुत हइए माथाके दरदसे मरै छिए तैओ बोले पड़ै छै जाइ ले पड़तै जएबे ने करबै जाइ ले पड़बे करतै जएबै नहि तऽ फेर कोना करबै अपनो मरै छिए एगो रोगी छै तऽ रोगिओके लैके जाइ ले होतै उपाय कि छै कोइ उपाय नहि मिलै छै जाइ ले तऽ होबे करतै जएबहो नहि तऽ कोना करबै गार्जिअन गोसबै अलगे छै जाइ ले होबे करतै कि करबै कोन्ने कोन्ने लग बौखै ले तऽ पड़बे करतै जहाँ कहतै लोक बतबै छै तहाँ जाहे वहाँ जा ओहि हॉसपिटल जा ओहि हॉसपिटल जा ओहि देश जा ओहि देश जा कोनो कोनो देश तऽ जाइ ले ने पड़ै छै जएबहो नहि तऽ ओ इलाज कोना होतऽ बचेबहो रोगीके नहि तऽ कोना माथामे इलाज छै हइए पेटमे दरद करि रहल छै माथा लैके पड़ल छिए हाथ हइए दरद करै छै कहैँ कोइ कहतै तऽ लैके जाइएके छै हमरा चलऽ हे ठीक करबै ले हइए गोड़मे लैके पड़ल छिए अपने देह तऽ हमरा पहिले मरैपर छिअऽ मरबऽ कि बचबऽ जाइ छिअऽ बौखै ले यहाँ कहलकै लोक जाहो हइए आबे पड़लै पइसा कि चीज छिकै जाइ ले पड़ै छै जएबहो नहि तब कोना होतऽ बौखै पड़ै छै तैओ सरकार नहि बुझै छै दुख लोकके जाइ ले होइ छै जएबहो नहि जहाँ जहाँ लोक बतबै छै तहाँ तहाँ जाइ छिए कि करबै नहि जएबै तब कोना होतै जाइ ले होइ छै जहाँ लोक बतेतै इलाज करबऽ इलाज करबऽ इलाज करबऽ जाइए ले पड़ै छै भुखल रहो पिआसल रहो जहाँ लोक बतेतऽ रोगी लैके जाहो हइए जाइ छिए गार्जिअनो परेशान होइ छै आओर अपनो जाइ छिए बात कहै छै बोली कहै छै जाइ छै रुपैआ नहि होइ छै नहि जाइ छिए तैओ जाइ छिए रुपा खातिर गार्जिअन अलगे बात कहै छै खरचा होइ छै गार्जिअन बात बोली कहै छै कि करबै बर्दास्त करैए ले पड़ै छै पेटमे दरद अलगे करै छै माथामे हेइए अलग दरद अलगे छै गोड़ अलगे छै हाथ अलगे छै कि कै सकै छिए भगवान जे करै छथिन बढ़िएँ करै छै हमे अपन रोगी मरै छिए